सबसे पहिले तऽ लड़का लड़की के छेका छेकी होइ छै एक बेर एनय सॅं गेल देख़य लए तऽ फेर ओनय सॅं आयल एक गोरा देख़य लए तऽ लड़की पसंद भए गेल तऽ भए गेल नहि भेल पसन्द तऽ नहि भेल तब तिलक के बात भेल कए लाख देबै नहि देबै एक लाख की दू लाख जितनामे मंज़ूरी भेल राज़ी भए गेल तेकर बाद बियाह शादी भेल दिन ठेकान करै छै पंडितजी के बजाबै छै तऽ दिन ठेकान करै छै दिन ठेकान कए कऽ माघ पूस महिना तऽ नहिए छै जेठ साओन भादव मे तऽ नहिए होइ छै बियाह अथी चैत बैसाखमे भेल फागुनमे भेल माघमे भेल तब दिन गुनै जाइ छै बढ़ियाँ दिन ताकि कए सुक्रे के की बुधे के की रविके इएह दिन सब ताकि कऽ पंडिजी दै छै ताहिके बाद सब किछु सर समाज जेतय छै मार्केट करै छै सब मार्केट सॅं लाबै छै बेटी के बियाह भेल तऽ सर सुआसिन के सबके न्योता पिहानी दै छै बुलाबै छै तऽ फेर जतना मरबा बनै छै सबटा लोकके टका दै छै बोलल जाइ छै मरबा केना बनतै पाँच हज़ार की दस हजार जते तक के लोक मरबा बना सकय तब मरबा के सजाबै छै सजबैके बनाबै छै फेर बराती के आइटम बनै छै खाना पीना मीट खैलक ओकरा मीट खीएलक जे माछ खेलक ओकरा माछ खीएलक जे की कहै छै दालि भात सब्जी पापड़ इएह सब जे खीएलक जे खाना तै ढंगसॅं खीयाएल जाइ छै थोड़ा महफ़िल लागै छै दस हजार के लगाबी की बीस हजार के लगाबी पचास हजार के लगाबी के एक लाख के लगाबी सब किछो लागै छै सजायल जाइ छै फेर मरबा बनैक फेर लड़काके ओतऽ सॅं लाबै छै बर बराती साइज़ के तब जतय जे होइ छै जूत्ता छत्ता एतय सॅं लड़का के सब किछु दै छै ओनय सॅं एनय सॅं ओनय सॅं फेन लड़की के सब समान आबै छै साया सारी बीलाउज जतय होइ छै गहना ज़ेवर मिठाई डाला दौरा चूड़ी सींदूर जतय होइ छै सब किछु आबै छै अथी चप्पल साल जूत्ता चप्पल सब किछु आबै छै सब किछु आबि के तब बियाह गौना बियाह भए गेल तब गौना के दिन देलक तब फेर गौना करैके लए गेल फेर तऽ ओ घरमे लाबलक गीत नाद सब किछो भेलै अरिछलक पैरिछलक माय पैरिछलक बहीन दीदी जते छै सर सुआसिन से गोतनी दियादनी जतय छै से पैरिछलक उरिछलक लड़का के परीछ ओरीछके तब बियाहके लए गेल मरबा पर तेकर बाद फेर महफ़िलमे लए गेल फेर महफ़िलोमे लए गेल तऽ सब किछो बात विचार जे जेकरा जे सवाल करै छै से सवाल करलक जेकरा नहि होइ छै सवाल करय के ओ नहि करलक देखा देखी भेल जयमाला भेल बस घर आयल घर आयल ताहि बाद फेर वेदी लग में पठेलक तब सब पाँच टा लड़की के तरफ़ सॅं रहल पाँच टा लड़का के तरफ़ सॅं रहल सब देखलक विध व्यवहार जे पंडित जी रहै छै लोग बाग रहै छै फेर वेदी जोड़ल जाइ छै भीड़ रहै छै पाँच टा लकड़ी रहै छै आम रहै छै कठहर रहै छै बबूर रहै छै से पाँच टा लकड़ी बेल रहै छै फेर ओहिठामा सॅं भीड़ रहै छै सब किछु दैके तब बियाह भेल सिंदूरदान भेल तब बिदाई करय लागल फेर सब रोए लागै छै जाइत कला माय बहीन पितियान जे छै से सब किछु कानऽ लागल लै